वेझड़ाईअ में तव्हां किथे घुमण विया आयो उहो बयानु करियो वेझराईअ में मां पंहिंजे घरवारनि सां मम्मी डैडी ऐं मुंहिंजी फ़ैमिली सभु असां हरीद्वार ऐं मंसूरी घूंमण वियासीं हरीद्वार जे गंगा सनानु कयोसीं सभिनीनि असां जे फ़ैमिली वारनि हुन खां पोइ शाम जो हर की पौड़ीअ ते सभिनीनि मिली करे आरती ॿुधीसीं आरती ॿुधण खां पोइ ॾींह यो दोनो असां गंगा नदीअ ते तारियोसीं उतां जो महोल ऐॾो सुठो हुयो जो असां खे हुतां ॿाहिरि निकरण ते दिलि ई न पई थे उतां थी करे असां सभिनीनि मिली करे उतां जी जेका बि मशहूर नाश्तो हुयो जीअं त पूड़ी भाॼी हुई या जेके बि उतां जा स्पेशल नाश्ता हुआ उहे असां सभिनीनि मिली करे खाधोसीं ऐं अहिड़ी त टेस्ट हुई जो वरी इएं असां खे अञा ताईं विसरे ई नथी मन इएं थो लॻे असांजी हर की पौड़ी मन असां रही पऊं हर की पौड़ीअ में उतां थी असां पोइ ॿ टे ॾींह रही करे असां मंसूरी निकरी वियासीं मंसूरीअ में बि हुतां जो महोल ॾिसी करे ऐॾो थधकार महोल हुयो जो असांजी फ़ैमिली ऐॾी ख़ुशि थी वई ऐॾी ख़ुशि थी वई मुंहिंजा मम्मी डैडी ऐॾा ख़ुशि थी विया जो असां खे उहे मन अॼु ॾींह ताईं विसरजे ई नथा उहा असां जी ट्रिप जेका हुई न सुठी ट्रिप हुई